हैलो हंजी हंजी हंजी हां मेरी ही है जी आंऽ ट्रेनिंग ट्रेनिंग मिली जाग तु'सें गी तुस आई जाओ फार्म भरोआओ पूरा सिस्टम होई जाना टाईमिंग टाईमिंग सबेरे नौ बजे लैइऐ ते ञारां बजे तक

हां ञारां बजे तक ते शामी पंञ बजे शा लेइऐ ते भी नौ बजे तक फीस थोहाड़ी लग्गनी ट्रेनिंग देनी होगी तु'सें गी तां ञारां सौ रपेआ ते अगर विदाउट ट्रेनिंग देनी होगी तां तां पंज सौ रपेआ फीस ऐ थोहाड़ी हां आपूं मतलब खुद करनी होग तु'सें तां हां नेईं फ्ही जेह्ड़ी ट्रेनिंग आह्ली होंदी ओह् ठीक रौंह्दी कि के ओह्दे च असें सखाना सारा किश तु'सें गी इ'यां नेईं इ'यां करो इ'यां नेईं इ'यां करो ते जेह्की इ'यां विदाउट ट्रेनिंग होंदी तां ओह् तुसें आपूं करनी पौनी आपूं पता नेईं लगदा ऐ इ'न्ना हां डाइट ओह्दे आस्ते पैह्ले म्हीना इक तु'सें इ'यां करने पौनी ओह्दे कोला बाद लगना डाइट दा पता के केह् देना केह् नेई इ'यां ते जादा एह्दे उप्पर मतलब जादा फल फ्रूट और रुट्टी खाने कोला पैह्ले जि'यां तु'सें भी जिम जाइन कीती पैह्ले दिन तुस आए तां ओह्दे कोला बाद तु'सें पैह्ले दिन लाया जिम च आइयै तां भी तु'सें तु'सें गी असें सनाना के तु'सें जि'यां नाशता तुस अगर दस बजे करदे तां तु'सें नाश्ते कशा पैह्ले दौ घटें इक प्लेट सलाद दी कट्टियै खानी नाश्ते कोला पैह्ले ते नाशते कोला पैह्ले इक प्लेट तुसें सलाद दी कट्टियै खानी भी अट्ठ बजे खाई लैनी ओह्दे कोला बाद भी दस बजे तुसें रुट्टी खानी हां इस तरीके दा सिस्टम ऐ ते बड्डै'लै नौ बजे

हांऽ नां नां नां नां कोई मुश्कल नेईं औदीं ऐ तु'सें जिम करने पौनी ढि'ड्ड घटाने आस्तै कम से कम छेह् सत्त म्हीने हां छेह् सत्त म्हीने कि के भी आस्तै आस्तै आस्तै आस्तै जि'यां तु'सें पहले दिन करगे ओ तु'सें गी मतलब दुए दिन म्हीना इक तु'सें गी इ'यां नार्मल तु'सें एक्सरसाइज सिक्खदे होई जाना फ्ही उत्थु आं बाद करदे एक्सरसाइज करदे करदे करदे जादा ढि'ड्ड बद्धे दा होग तां फ्ही जादा देर लगनी चार पंञ म्हीने छेह् लग्गी जाने ढि'ड्ड घटांदे हम्मऽऽ जैल्लूं थोहाडी मर्जी कल आई सकदे कल शामीं कल बारां इक बजे आएओ तुस उसलै फ्री होंदे सारे मतलब थोआड़ा जेह्ड़ा ऐ नांऽ नूंऽ लिखी ओड़गै उत्थै हां फीस पैह्ले गै लैदें अस हां म्हीने पैह्ले गै लैंदे ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक